جیسے کہ آپ نے سوال کیا کہ مجھے کیا کھانا پسند ہے تو مجھے چٹپٹا کھانا بہت پسند ہے جیسے کہ پیاز کے پکوڑی گول گپے پزا برگر چاؤمین سموسہ ٹکی موز پیٹیز کباب پراٹھا اور مجھے ریسٹورینٹ میں جا کر کھانا کھانے بھی بہت پسند ہے گول گپے تو بہت اچھے لگتے ہیں انہیں کھاتے ہی منھ میں پانی آ جاتا ہے کٹھے میٹھے پانی کے ہوتے ہیں اس لیے بہت کھائے جاتے ہیں ہمارے گھر بھی آتے ہیں اور سبھی مل کے گول گپے ٹکی ہر چیز کھاتے ہیں وہ کھانے میں بہت ہی اچھے ہوتے ہیں